जी बिलकुल बिलकुल मानना है कि टेक्नोलॉजी और उसके विषय में सीखना हम लोगों को बहुत ही आवश्यक है इसका अध्ययन अगर नहीं करेगा आदमी तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पे ही सारी चीज़ें हैं अगर मान के चलिए हमारे घर में फ्रीज़ है कूलर है लाइट है सारी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही है मशीनरी है ट्रैक्टर है इंजन है अगर कुछ अगर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो हर समय तो मैकेनिक आ नहीं सकता हम लोग के पास तत्काल अगर छोटा मोटा भी काम है तो मैकेनिक को तो हर जगह उपलब्ध नहीं करा सकता आदमी तो इसलिए आने वाले समय के लिए और अभी के लिए टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है और सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की है जैसे कोई भी काम बिना टेक बाइक ही है अगर उसका हल्का फुल्का काम आदमी नहीं अध्ययन करेगा नहीं सीखेगा तो हर जगह कहाँ से मैकेनिक आदमी बुला लेगा रास्ते में कहीं जा रहा है आदमी अगर बाइक खराब हो गई हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा अगर उसका अध्ययन रहेगा तो आदमी उसको अपने हाथ से भी देख के कर सकता है और अपना जो काम जल्दी होना चाहिए या अगर हम कहीं रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो गई अगर उसको हम हमारे पास नहीं नॉलेज रहेगा तो उसको हम खींच के कहाँ तक ले जाएँगे हो सकता है दस किलोमीटर आगे मैकेनिक हो तो उसका अनुभव अपने पास कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए खेती का काम है ट्रैक्टर वगैरह है उसका भी अनुभव होना बहुत ज़रूरी है अगर टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं रहेगा तो मान लीजिए आप काम में निकलना चाहते हैं काम के निकले और आप की गाड़ी ट्रैक्टर जो है आपकी खराब हो गई तो उसको अगर थोड़ा बहुत अनुभव रहेगा तो आदमी अपने हाथ से देख लेगा लास्ट में अगर नहीं होता है तो फिर मैकेनिक को बुलाएगा या उसको बुलाएगा या उसके पास जाएगा टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी अभी घर में टी वी है फ्रीज़ है ए सी है और जो कुछ भी है आपके पास वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की ही है अब उसका अनुभव जीवन में आज भी ज़रूरी है आने वाले समय में और ज़्यादा ज़रूरत होगी उसकी क्योंकि भाई सारी चीज़ें हैं उसी पे आधारित और आदमी का उसमें अध्ययन नहीं रहेगा तो आदमी क्या कर सकता है उसके लिए आपको कुछ कुछ ना कुछ जो है की कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है अगर सीखेगा नहीं तो आगे कुछ नहीं कर सकता है आदमी आने वाले समय में उसकी बहुत ही आवश्यकता हम लोगों को है आने वाले समय में बिना टेक्नोलॉजी के ज्ञान के आप कुछ कर नहीं सकते हैं इसलिए आने वाले समय में और आज भी टेक्नोलॉजी का समय है और उसी पे आपको चलना है उन्हीं सब चीज़ों में बच्चों की पढ़ाई तक टेक्नोलॉजी की हो गई कम्प्यूटर का ज्ञान बाँकी सब चीज़ अगर नहीं आपको अध्ययन है तो बच्चों को भी नहीं कुछ सिखा पाएंगे और टेक्नोलॉजी का उपयोग आज के समय में इतना ज़्यादा है पहले आदमी बैल से खेत जोतता था आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई कि आदमी मशीन से खेत जोत लेता है अपना खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा तो भाई उपयोगी चीज़ है ट्रैक्टर हम लोगों के लिए खेती के लिए और पानी भरने के लिए समरसेवल या फिर है पंपिंग सेट है मोनो ब्लॉक वगैरह है तो ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है की ये हमारे पास उपलब्ध है और इसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना अनुभव होना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर इसका अनुभव नहीं करेंगे तो हम लोग ना ही खेती कर सकते हैं ना ही अपने जीवन में अच्छे से चल पाएंगे क्योंकि सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी का आज के समय में तो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की ही है ये पहले आदमी बैल से खेती करता था आज ट्रैक्टर से खेती करता है आगे चलके और इससे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी उससे करेगा खेती तो हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी है कार लिए हैं कार के लिए भी है अगर टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान अनुभव नहीं रहेगा तो कार में आप सिर्फ चलाना सीख जाएंगे नई नई तकनीकी की कार आ रही हैं कुछ आने से जो है कि पहले सादा इंजन था अब एलेक्ट्रॉनिक है अगर टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे उसको जो है एलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे अगर समझ लेते हैं तो उसके बाद उसको चलाना भी आसान है हम लोगों के लिए उसका अनुभव बहुत ही जरूरी है